जी जी डिलक्स में कौन सी वेरायटी अच्छा अच्छा अच्छा डिलक्स पोनी उसमें मैरे पास तीन प्रकार के अलग अलग चावल हैं इसमें टुकड़ी के रूप मे भी मिलेगा वो चालिस रुपये किलो है दूसरा है इसमें जो साबुत है जो खड़ा दाना आता है वो साठ रूपये किलो है और जो मशीन से साफ किया हुआ है वो जो है वो एक सौ बीस रुपये किलो है उसको आप ले जाइए साफ करने की आवश्यकता नहीं है खोलिए डायरेक्ट बनाइए खुशबूदार रहेगा और एकदम हर दाने अलग अलग और बड़े बड़े आएंगे नहीं इसमें दोनों ही प्रकार के आपको मिल जाएंगे नया भी मिल जाएगा और पुराना भी मिल जाएगा पुराना जो है वो थोड़ा उसकी क्वालिटी अलग है तो उसके रेट थोड़े से अलग हैं जो चार पाँच रुपये का अंतर है और नये मे ये है कितना आपको चाहिए होता है

आप ये देख लो ये चावल हैं अब ये आप दो तीन प्रकार के हैं इसमें से आप पसंद कीजिए तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पुराने और नये मे कितना अंतर हो सकता है अच्छा अच्छा ठीक ठीक है न आप कर लेंगे करेंगे न आपके लिए उसमें डिस्काउंट करेंगे आपको जो भी छूट हो सकती है छूट देने की कोशिश करेंगे हम नहीं नहीं नहीं आपको हम जो भी सुविधा दे सकते हैं हमारे पास में वो हम आपको जरूर देंगे आप एक बार एक चावल का चयन कर लिजिए मैं आपको अच्छे से अच्छा जो उसका मूल्य है रेट है वो मैं आपको लगा दूंगा आपके लिए आपको लेना कब है वैसे चावल ये कब लेना है आपको ये आज ही ले कर जा रहे हैं हाँ हाँ फिर ठीक रहेगा क्योंकि मैं इसलिये ऐसा बोल रहा था क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से ये अलग अलग जगह से आते हैं तो वो जो उनकी अलग अलग वेरायटी होती है उसके आधार पर उसके रेट जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं तो आज अगर आप बुक कर रहे हैं तो आपको इसी रेट में हम दे देंगे और अच्छा एक जो भी आपको छूट है इसमें उस छूट को भी हम आपको फायदा उसका दे देंगे मैं मैं आपके घर पर ठीक ठीक है मैं आपके घर पहुँचवाने दूंगा उसमें आपको दो रुपये की छूट मिल जाएगी प्रति किलो और जी जी हा अट्ठावन रुपये में आपको ये पड़ जाएगा पूरा दो गट्टी मैं आपके पास में ही भिजवा देता हूँ चावल अब परेशान होने की जरूरत नही है आप पेमेंट करवा दीजिएगा बिल मैं अब भिजवा देता हूँ घर पर पेमेंट कर दीजिएगा बोरी मैं आपके पहुँचवा देता हूँ